जी हैलो कार सर्विस से बात कर रहे हैं हाँ जी हैलो जी कार सर्विस से बात कर रहे हैं जी मुझे अपनी कार की सर्विसिंग करवानी है जी जी जी मुझे कल क्या रहता है कि कल ज़रूरी है करवाना एन्ड मुझे बाहर जाना है तो उसमें क्या दिक्कतें हैं काफ़ी सारी चीज़ जो पार्किंग लाइट है उसमें थोड़े मिस्टेक्स हैं और और आयल भी चेंज करवाना है ठीक है तो उसमें आप आप मुझे टाइमिंग बता दीजिए वक्त अपना कि किस वक्त मिल जाएँगे आप बारह के बाद तो बारह के बाद में कल पक्का आ आऊँगा लेकिन कल क्या था कि मुझे निकलना ही है रात में ही निकलना है मुझे तो आप कितना टाइम लग जाएगा इसको करने में उस सर्विसिंग को दो तीन घंटे लग जाएँगे जी हाँ जी हाँ उसमें क्या बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं आप देख लीजिएगा बस एक बार आप कार देख लीजिएगा एक बार तो उसमें आपको ज़रूर आपको यानी कि मिस्टेक्स हैं वह जो भी गलतियाँ हैं उसमें जो हो रहा है प्रॉब्लम आ रही हैं वह आपको सब दिख जाएगा मेरे ख्याल से उसमें दिक्कत आ गई जो ज़्यादा चलाने में तो इसलिए आप कल पक्का देख लीजिएगा उसमें चेक कर लीजिएगा और सर्विसिंग जो भी है

आपकी टाइमिंग और यह जो है वह उसमें कितना खर्चा ऐसे समथिंग आ जाएगा कितना लग जाएँगे यार अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

तो तकरीबन मैं बारह बजे के बाद आऊँ आपके पास और उसके बाद फ़िर मैं जी मैं चार बजे तक पूरी सर्विसिंग हो जाएगी फ़िर मुझे शाम में बहुत जल्दी निकलना है तो मैं क्या है बाहर ज़रूरी इमरजेंसी में जाना है तो मैं कल आ जाऊँगा आपके पास और सर्विसिंग करवा लेंगे और जो आपको लगता है बेहतर उसमें वह तब्दीली करने का तो आप तब्दीली कर लीजिएगा क्या होता है कि यह बाहर जा रहे हैं टाइम लगेगा और आने वाले वक्त में अगर कुछ कुछ प्रॉब्लम ना हो रास्ते में इसलिए उससे बेहतर है कि आप जी जी वह बेहतर रहेगा हाँ ठीक है मैं रखता हूँ फ़ोन कल आ जाऊँगा जी जी जी कल आ जाऊँगा टाइम में